कोंकणी भास गोंयांत कर्नाटका महाराष्ट्रा केरळ अ असले कांय वाठारांनी ही उलयल्ली कोंकणी ही नामनेची भास जावन आसा इतिहासाचें म्हणल्यार इतिहासाच्यो वेगवेगळ्यो भासांच्यो आनी संस्कृतायाचें म्हत्व प्रभाव पडला तातूंतल्यान ह्या वाठारांतल्या विंगड विंगड परस्पर संबंदांचे आनी इतिहासीक घडणुकांचे प्रतिबिंब दिसता संस्कृत आनी प्राकृत इंडो आर्य भास म्हूण कोंकणीची मुळावी शब्द संंग्रह आनी व्याकरणीक रचणूक संस्कृत आनी ताच्या वंशज प्राकृतांत खोलायेन रुजला मराठी भुगोलीक सामिप्य आ आनी इतिहसाक संबदाक लागून मराठीचो कोंकणीचेर खास करून शब्द संग्रह आनी कांय व्याकरणीक खाशलपणाचो बरोच प्रभाव पडला फार्सी आनी अरबी मुसलमान राजकर्त आनी वेपऱ्यांच्या अगमनाक लागून कोंकणींत फार्सी आनी अरबी उतरांची सुरवात जाली खास करून प्रशासन कायदो वेपार हांचे कडेन संबंदीत आशिल्ल्या मळार पोर्तुगीज गोंयांत पोर्तुगीज वसाह वसाहतवादी राजवटीच्या लांब काळाक लागून कोंकणींत खास करून धार्मीक घरगुती आनी प्रशासकी मळार पुर्तुगीज शब्द संग्रहाचो बरोच उद वरला कन्नड कर्नाटकांतल्या ज्या प्रदेशांनी कोंकणी उलयतात थंय ताणें कन्नडांतल्यान शब्द संग्रह आनी कांय भाशीक खाशलपणां आत्मसात केल्यांत ताका लागून थळ्याव्या भाशीक वातावरणाचें प्रतिबींब दिसता इंग्लिश आधुनीक कोंकणी जायत्या भारतीय भाशां भशेन इंग्लिशांतल्यान उतरां खास करून तंत्रिकांनी समकालीन संदर्भांत आपणायल्यांत म्हणल्यार की ह्या भाशेंतल्यान जशें की मराठी मराठी आनी कोंकणी भितर कितलेंशींच सिमिलर वड्स आसाय जे आमी यूज कोताय तशेंच इंग्लिशींतल्यान न्हू लायक कितलीशींच वर्ड्स आमी कोंकणीन घेयल्यांय कित्याक ओेर्दें वर्स इंग्लिशींतल्यान हांवें ती कोंकणींत अणकार करपाक मेणाय म्हुणून ती इंग्लिशांनूच बरयताय जेन्ना पोर्तुगीज येयले चोय तेन्ना पोर्तुगीजांनी पोर्तु पोर्तुगीजांक कोंकणी भास कळनासली सो तेंच्यांनी आपणाल्या भाशेन आपणा उतरां आमगे कोंकणी वर्ड्सांक घायलीं तश्या लागून ती आतां आमगे पुर्वजांनी तीं पुर्तुगीज वर्ड्स आजून आपणायलीं आसाय अरबी आनी फार्सी जेन्ना ते वेपार कोताले गोंयाकू तेन्ना कांय फार्सी भास उतरां आमी कोंकणीनूय बी घायलें आहांय